हम अपने आपकऽ फिट रखै खातिर सुबह सुबह हर रोज एक घण्टा एक्सरसाइज करै छियै तइके बाद ओतऽसँ आबैके बाद पानी पियै छियै एक गिलास और टाइम पर नास्ता खाना और टाइम पर खेलनाइ कुदनाइ ई सऽ हमर स्वास्थ ठीक रहै छै और लिमिट मे खाइ छियै जे शरीरके हानि नै होइ और और सर्दी जुकाम सब भए जाइ छै तऽ काढ़ा ताढ़ा काढ़ा सब पी तीकऽ सर्दी जुकामके ठीक करै छियै और ऐसे ही कुछ बीमारी सब होइ छै तऽ घरेलू नुस्खा अपनाबै छियै और आयुर्वेदसऽ देखायब आयुर्वेदसऽ देखायके बाद ऊ सब कुछ सलाह दै छै जइसऽ हम अपनाबै छी तऽ सर्दी जुकाम सब ठीक होइ जाइ छै

और खुदके फिटनेस रखै खातिर सुबह सुबह जॉगिङ्ग व्यायाम और एक्सरसाइज सब टाइम पर खाना ई सब करै छी